سلام علیکم ہانجی

پلانٹ ہمارے پاس ہر طریقے کے پلانٹس ملیں گے آپ کو آپ کو کس کس طریقے کے پلانٹس چاہییں کیسے پلانٹس چاہییں ہیں آپ کو سبزیوں کے کیسے

ہاں جی مل جائے گا ہانجی اوکے مل جائیں گے

ہماری شاپ کہاں پر دریا گنج میں ہے ہماری شاپ

ہاں جی ہر طریقے کے منی پلانٹ اور بیلے وغیرہ ہر طریقے کی ملیں گی آپ کو ہمارے پاس اگر انڈور کے لیے چاہییں وہ آپ کو منی پلانٹس مل جائیں گے اور بیلے وغیرہ جو آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گی ٹھیک ہے مل جائیں گے آپ کو آپ کو کیسے ہوم ڈلیوری چاہیے کیا ہاں جی ہو جائے گی آپ کی ہوم ڈلیوری اور اور کسی طریقے کی چاہیے آپ کو جی جی ڈلیوری چارجز ہیں وہ پلانٹس پہ ڈلیوری چارجز ہیں ٹوینٹی پر سینٹ

اگر آپ کو ایلو ویرا کا چاہیے تو اس کی چارجز ٹو ہنڈریڈ ہیں اور کون سا وہ چاہیے تھا آپ کو دوسرا پلانٹ ایلو ویرا کے ساتھ کون سا پلانٹ چاہیے تھا دوسرا اور منی پلانٹ منی پلانٹ منی پلانٹ کے چارجز تھری ہنڈریڈ ہے تھینک یو اللہ حافظ